हैलो हां जी ओह् आक्खा दे हे हां ओह् आक्खा दे हे ओह् केह् आखदे हून कड़माई कराई दा टाइम होई गेदा हून करना ओह् रिंग सेरेमनी करानी ते हून पंदरां दिनें च आक्खा दे हे करानी ते कि'यां करना इनें जल्दी जल्दी सारा इंतजाम सोचो किश तुस बी लग्ग कड्ढाई दी अपना म्हूरत म्हूरत सारा किश दिक्खी टकाए दा ते हून असेंगी आक्खा दे कि करना किश मतलब दिक्खो ते दखाओ हून असें गै करना पौना निं अस कुड़ी आह्ले गै करदे में एह् ते सोचा ना ओह् परेशान होई गेदा इयां ते दिक्खना गै पौना हून किश बड़ा किश दिक्खना पौंदा तां ओह् चलो करना ते पौना हून किश मड़ो हून कड़माई होई दी हून पिच्छें थोह्ड़े हटी सकने अस इयां रिश्ता भन्नी टकाह्गे दिक्खो हां रिश्ता भन्नी टकाह्गे ते बेजती होंदी सौ होंदे कन्नै हां ते कोई गल्ल निं इंतजाम करने किश सोचने आं ते में मेरे कोला बाकफ इक होटल आह्ला होटल शैल ऐ हाल अंदर ऐ ते उत्थें होई जाना सारा किश ते ओह् करी लैन्ने प्लेटें आह्ला सिस्टम करी लैन्ने होई जाना एह् ते हून मसां कीता हा कोई पंदरां बीह् मिंट्ट होई गे उं'दी पूरी त्यारी ऐ तां करियै ते अं'ऊ तुसेंगी आक्खना मिगी आक्खेआ उ'नें उ'नेंगी सनाई ते तां करियै हून बंदे निं आने ज्यादा कोई बीह् पं'जी बंदे आने हां पंजाह् हारे बंदे लाई लैओ पंजाह् पंजाह् सट्ठ बंदे दा इंतजाम ऐ पंजाह् सट्ठ बंदे दा इंतजाम होई जाना हां ठीक ऐ होटल ते एह्कड़ा करना असें एह् कन्नै घरै कन्नै हां हां ठीक हां ठीक ऐ चलो में दिक्खना ठीक ऐ करना फ्ही ओके